हांवें एक वर्सा पयलें प्लास्टीक खुर्ची घेतली आनी ते दारांत घेवन येताले सो तो कलर पळोवन ताचो रंग पळोवन म्हाका बरें दिसलें बऱ्या रंगाची आसली आनीक एक तेणी इतलो विश्वास दाखयलो की तें खुर्चेक केन्ना मोडपाची ना म्हणोन तेणें ते एकमेकाचेर धोडावन बी आमकां दाखयलें आनी आमकां खरें दिसलें की ही खुर्ची खूब बरी आसतली म्हण आनी त्या बोवाळांत हांवे एक स खुर्च्यो घेतल्यो म्हाका सांगपाक जाय की ज्या वस्तूक आमी पळयन भुलतात तें सदांच सारकें आसतात अशें ना म्हाका सामकी लज जाली कितें जालें एकदां आमगेर सोयरे आयिल्ले आनीक नेमकें त्याच खुर्चेचेर बसलो कांय मिण्टांनी पळय जाल्यार खुर्ची सकल आनी तो सोयरोय सकयल पडलो खुर्चेचो एक दोको मोडलो आनी सोयऱ्याची कमर मोडली म्हाका खूब त्रास जालो म्हाका त्या सोयऱ्याक घेवन दोतोरागेर वयचें पडलें मागीर गाडी करची पडली हॉस्पिटलांत व्हरचें पडलें आनीक तें भायर खुर्ची मोडली मोडली सोयऱ्याक त्रास जालो तो जालो वयल्यान म्हाका खूब लज जाली म्हाका सांगपाक सोदतालो की जें अशी जे प्रॉडक्टस असले वस्तू जे दारांत येतात तेजो खूब विचार करपाक जाय आनी नंतरच तें घेवपाक जाय